भारत में सभिनी खां वधीक जेको लोकप्रिय खेल खेॾियो वेंदो आहे उहो क्रिकेट आहे ऐं उनखां पोइ जेका ईंदा आहिनि कबडी हॉकी भाला फ़ेक इत्यादि अञा वधीक ॿिया बि खेल खेॾिया वेंदा आहिनि देश में सभिनी खां वधीक प्रसिद्ध एथलीट पहिरें ज़माने में जेका हुई पी टी ऊषा जंहिंजो नालो चयो वेंदो आहे हाणे नीरज चोपड़ा जंहिं देश खे घणेई गोल्ड मेडल ॾियारे चुका आहिनि